हाँ हमारे हिसाब से लोगों को अपने राज्य के और उसके भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए राज्य अगर मैं बात करूँ के राज्य के बारे में लोगों को कौन सी बातें पता होनी चाहिए तो अपने राज्य के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि उस राज्य में किस टाइप से किस तरह के नृत्य होते हैं वहाँ का पहनावा क्या है वहाँ की जो प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है प्रसिद्ध पोषाक कौन सी है वहाँ का किले कौन से हैं वहाँ मंदिर कौन से हैं वहाँ क्या ऐतिहासिक चीज़ें हैं वहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं वहाँ की भाषा क्या है वहाँ की अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई का स्तर क्या है तो मुझे लगता है लोगों को इस बारे में अपने राज्य के बारे में इतना तो पता होना चाहिए